ہلو السلام علیکم آپ نثار جی ہم توفیق بول رہے ہیں پورنیہ سے آپ نثار اسرار لائبریری سے بول رہے ہیں کیا جی ہم کو ایک کتاب جی ہم کو کتاب لینی تھی الفقہ المیسر اور ایک کتاب اور لینی تھی اور انگلش لینی تھی ٹو ہنی کم جی میرا کارڈ نہیں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ ہم کسی دن آئیں گے اور ایک بات پوچھنی تھی آپ سے آپ کے لائبریری میں کیا کیا خاصیتیں ہیں تب تو ضرور آئیں گے ان شاء اللہ اور ایک بات اور پوچھنی تھی آپ کے لائبریری کا کوئی ٹائم ہے کیا مطلب اتنا ٹائم پہ آنا پڑے گا اتنا ٹائم پہ بند رہتا ہے نہیں نہیں میرا ایک فرینڈ ہے وہ بول رہا تھا کیا کہ اس میں ٹائم بنا ہوا ہے کہ اتنا ٹائم پہ کھلتا ہے اتنا ٹائم پہ بند ہوتا ہے اس لیے ہم سوچے اس سے ڈائریکٹ ہم ہی بات کر لیتے ہیں کیا کیا کارن ہے نہیں ہے جی ہم لے کر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کیا لے کے آنا پڑے گا جی ضرور لائیں گے ان شاء اللہ کل آ جائیں گے ٹھیک ہے ان شاء اللہ